ہاں یہ اسمتھ ہے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں یقیناََ میں نے بیس سال تک فوج میں خدمات انجام دی ہیں خاص طور پر فوج میں مجھے مختلف حصوں میں تعینات اور مختلف کرداروں میں مشغول ہونے کا اعزاز حاصل ہوا سب سے یادگار پوسٹنگ میری تعیناتی کے دوران ایک تنازعہ والے علاقے میں امن میشن کے حصے میں طور حصے کے طور پر تھی امن کو برقرار رکھنے اور انسانی امداد کو فراہم کرنے کے لئے بین الاقوامی فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا چیلنجنگ اور فائدہ مند دونوں تھا بالکل صورت حال پیچیدہ تھی مقامی کمیون مقامی کمیونیٹیز کے ساتھ نپٹنا ثقافتی اختلافات سے گزرنا اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ایک نازک توازن کی ضرورت تھی ضرورت ہے ہم انفرا انفراسٹر کچر کی تعمیر نو میں مدد کرنے تعمیر نو کے مختلف منصوبوں میں شامل تھے میں نے فوج میں جو سخت تربیت حاصل کی ہیں وہ بہت اہم تھی اس نے مجھے ہائی پریشر کے حالات سے نپٹنے فوری فیصلے کرنے اور ٹیم میں موثر طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری مہارتوں سے لیس کیا ہماری تربیت میں موافقت اور نظم و ضبط پر زور دیا گیا جو اس طرح کے مشکل وقت میں بہت ضروری تھے مجھے فوجی خدمات نے مجھے متعدد طریقوں سے تشکیل دیا ہے اس نے مجھے مجھے خدمات قربانی اور ہمدردی کی اہمیت سکھائی ان تجربات کا میری نقطۂ نظر پر دیر دیرینہ اثر پڑتا ہے اور اس نے میری شہری زندگی میں بھی میری مدد کی ہے آپ کے مہربان الفاظ کے لئے آپ کا شکریہ اور مجھے اپنے سفر کی ایک جھلک شیئر کرنے کا موقع ملنے پر خوشی ہے خدمت کرنا میرے لئے اعزاز کی بات ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے تجربات خدمات خدمت کے اراکین میں اراکین قربانیوں اور چیلنجوں پر روشنی ڈال سکتے ہیں آپ کا شکریہ اور آپ کا دن اچھا گزرے